جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا آپ مڈا مڈل جنریشن کا حصہ ہیں جو پرانی نسل اور نوجوان نسل کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے جی ہاں میں ایک مڈل جنریشن کا حصہ ہوں جوکہ نوجوان نسل کے درمیان قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے مڈل جنریشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری جنریشن ہے وہ اس جنریشن میں ہم اپنے بڑوں کی بات مانتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے چھوٹوں کی بھی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ان دونوں کی باتوں کو سنتے ہوئے اپنی زندگی کے فیصلے لیتے ہیں اور نوجوان جو ہمارے نوجوان یعنی جو ہمارے بڑے بزرگ تھے وہ الگ جنریشن کے تھے اور ہم جو ہیں وہ الگ جنریشن سے ہیں میں مڈل جنریشن کی ہوں میں دونوں جنریشنوں کا خیال رکھتی ہوں میرے ماں باپ نے مجھے ہر طریقے کے جنریشن میں ہر طریقے کے ماحول میں ڈھلنے کا سکھایا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہر ایک انسان ہر طریقے کے ماحول میں ڈھل پائے اور کچھ جنریشنس ایسی ہوتی ہیں جو ابھی تک چینج نہیں ہوئی ہیں تو میرے حساب سے ہر کسی جنریشن کو الگ الگ ہونا چاہیے اور آپ نے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں دونوں نسلوں کے مشرکات اور ان نسلوں کے درمیان فرق سنبھالنے کے اپنے تجربے بتاتی ہیں تو یہی میرا ایک تجربہ تھا کہ انسان کو ہر مطلب ٹائم ٹو ٹائم چینج ہونا چاہیے ہر حساب سے رہنا چاہیے